गोबर गायके गोबरके हमरा सबमे मतलब घरमे गाँव सबमे हर जगह मतलब हिन्दू धर्ममे मतलब गायके लक्ष्मी मानलो जाइ छै ओकर गोबरसँ अगर जैसे कोई मतलब घर अशुद्ध हो गेलो छै कोई डेथ होइ गेलै तऽ अगर लाशके ले जानेके बाद ओकरामे मतलब घरमे पूरा गोबरसँ छिड़काव करै छै घरमे कोई भी मतलब कुछ भी मतलब पूजा पाठ करना चाही अगर उस जगह गोबरसँ नीपी तऽ पूजा करलो जाइ छै कि गायके गोबर आइसनो होइ छै जकरासँ शुद्ध होलो जाइ छै अगर कोइ न्यू घर बनै छै तऽ गायके अन्दर आनिकऽ मतलब पूरा घर चलाबि ताकि पता चलै छै कि लक्ष्मी एलो छी गोबरसँ मतलब बहुत कुछ फायदे होइ छै जैसे खेतमे अगर गोबर दै छै तऽ ओकरा खाद बनै छै जेकरासँ कि ओकरापर अच्छा बीज मतलब जादा होइ छइ खाद मतलब गाय गोबर मतलब बाहरमे भी मार्केटमे भी मतलब जेकरा काम जरूरी रहै छै मतलब लए जाइ कऽ वहाँ मतलब खेत सबमे अपना दै छै बेचलो भी जाइ छै गोबरके एक अइसनो चीज छै जेकि हर मतलब गाँव सबमे ओकरा अच्छा मानलो जाइ छै शुद्द मानलो जाइ छै